मुझे समाचार देखना एव पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और समाचार में मुझे देखने में जैसे खेल मनोरंजन व्यवस्था यानि कि अपराध और विज्ञान शिक्षा राजनीति सारे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और पढ़ने में में हाला जो अखबार जो हमारे यहाँ जो समाचार के वो अखबार आते हैं उनमें सबसे पहले तो खेल के बारे में पढ़ता हूँ कि मुझे खेल में बहुत दिलचस्पी है इसलिए मैं पहले खेल के बारे में पढ़ता हूँ देखता हूँ कि किस खेल में क्या चल रहा है किसमें क्या चल रहा है तो मे ज़्यादातर कबड्डी वगैरह ही खेल देखता रहता हूँ समाचार में मनोरंजन में और हमारे जो अखबार होते हैं उसमें मनोरंजन भी आता है से आप पीछे जाना वो भी मे देख पढ़ता हूँ और देखता हूँ और व्यवसाय भी देखता हूँ अपराध के जो मैं देखता हूँ अखबार में हर वार हमारे यहाँ न्यूज आती रहती है तो मैं न्यूज पर भी देखता रहता हूँ और उस पढ़ उसमें अखबार में भी पढ़ता हूँ अपराध के बारे में तो बहोत सा बहुत चीज़ें देखता हूँ मैं अपराध के बारे में कि क्या क्या क्या हो रह है तो इस्पेसिली मैं देखता हूँ मुझे बहुत ही बुरा लगता है जैसे इस तरर से हमारे देश में इस तरह के अपराध होते हैं और हमारे जो बिज्ञा विज्ञान है हमारे जो अखबार में विज्ञान आता है हमारे गाँव का एक विज्ञानिक वैज्ञानिक में लगा है लड़का उसके बारे में मैंने अखबार में भी पढ़ा था तो उसमें अखबार में आया तो विज्ञान भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और शिक्षा तो मुझे बहुत ही मेरे लिए मतलब बहुत लाभदायक है शिक्षा मैं ये चाहता हूँ कि हर वक्त शिक्षा हमेशा हमारी बहुत ही आगे रहती है वर्षों से रहती आई है और शिक्षा में से मैं जो पढ़ता हूँ तो मुझे शिक्षा के लिए मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूँ जैसे कि कोई आर्मी वगैरह के जैसे मैं उसमें पढ़ता रहता हूँ अखबार में राजनीति वगैरह करते हैं जो मैं राजनीतिक वगैरह के पढ़ते रहता हूँ जैसे कि एम एल ए एल एम सबके जो घोटाले आते है उसमें मैं सभी राजनीतिक आदि तथ्य पढ़ता रहता हूँ उसमें मुझे अच्छा लगता है पढ़ना अखबार और मुझे ज़्यादातर अखवार में न्यूज पेपर में और समाचार में मुझे मनोरंजन और खेल बहुत अच्छे लगते हैं और हाँ यहाँ तक कि अपराध की चीज़ें न्यूज में देखना राजनीतिक च्यूज में न्यूज में देखना शिक्षा की न्यूज देख देखना विज्ञान देखना टी वी में जो अपने समाचार उसमें मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखता हूँ और मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि जो समाचार आते हैं तो उसमें में देखता आया हूँ कि अपराध के तो अपराध वाले बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अपराध में चाहता हूँ कि यह बहुत कम हो जाए और खेल के बारे में खेल के प्रति हमारा देश है जो बहुत अच्छे से चल रहा है बहुत दस बारह साल के लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं मनोन औ मनोरंजन भी बहुत अच्छा करते हैं लड़के मैंने बहुत बार देखा है न्यूज में बहुत ही अच्छा करते हैं और राजनीतिक में तो राजनीति में तो अपना वही है जो होते आया है शुरू से राजनीति में में देखता आया हूँ कभी कुछ घोटाला निकला कभी कुछ घोटाला निकला वही मैं देखता आया हूँ और मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ जो अपराध होते हैं मैं पढ़ता हूँ उन्हें मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में मत पड़ो इनमें कुछ नहीं रखा है तो मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ समाचार सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ना और उसे देखना इसलिए मैं ज़्यादातर खेल और मनोरंजन देखता हूँ मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है मैं शुरू से खेल और मनोरंजन ही देखता आया हूँ न ही मैंने कुछ ज़्यादा देखा है मैंने देखा है अपराध विज्ञान शिक्षा राजनीति बहुत कम देखी है मैंने उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन अखबार में भी मैं वो जो पढ़ता रहता हूँ तो मुझे खेलना या मनोरंजन पढ़ने वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मैं शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ मुझे वही ज़्यादा अच्छी हैं पसंद हैं और आगे भी मैं वही पढ़ता रहूँगा और वही देखता रहूँगा कि मुझे उसमें दिलचस्पी है तो उस वजह से मैं वही देखता हूँ और वही पढ़ता हूँ